بھائی ہم کو کون سی آپ سیٹ دے دیے ہیں یہ سیٹ میں نے بیٹھنے میں بن رہا ہے لگتا ہم کنویں میں اندر جا رہے ہیں ارے تو کوئی بڑھیاں سیٹ ہم کو بدل کے دے سکتے ہیں اس میں تاکہ ہم بس کا سفر کر سکیں بڑی مشکل سے تو ہم بک کروائیں آپ سے کیسے ہوگا کوئی ریپلیس کا اس میں راستہ نکالیے ارے آپ کنڈیکٹر ہیں آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پلیز سر ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے مطلب کوئی جو بک کیا ہو نہیں آیا ہو یا اس میں یا اس سے ریکویسٹ کیجیے آپ ہم کو ادھر دے دیجیے تاکہ آسانی سے سفر ہم کر سکیں وی آئی پی کوٹا میں سیٹ رکھتے ہیں نا آپ لوگ اس پہ دیکھ لیجیے اس میں کوئی راستہ نکال میری طبیعت خراب ہے ہم تو ٹرین سے جانے والے تھے بس سے جا رہے ہیں اور میرے پیٹھ میں درد ہے تھوڑا سا ریلیکس چاہتے ہیں ایسے تو ہم جا بھی نہیں پائیں گے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری بات کو سنیں اور تھوڑا میری ہیلپ کریں کوئی سیٹ ہم کو دوسری چینج کر دیں اور میرے ایسے بھی ہم کو ڈاکٹر کی صلاح ہے جرنی جب کیجیے سفر کیجیے تو اس میں آرام کے ساتھ کیجیے اگر آپ اس طرح دے رہے ہیں تو میری طبیعت مزید بگڑ جائے گی ریکویسٹ ہے گزارش ہے آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ میرے بات کو دھیان دیں تاکہ ہم کو جو ہے آرام سے سفر کرنے کا موقع ملے اور آئندہ بھی ہم آپ کی ہی بس سے سیٹ بک کریں اس سے پہلے سر اس سے پہلے میں اسی گاڑی سے سفر کیا تھا تو اس طرح کی دقت آئی ایک سیٹ پہ بیٹھے تو وہ سیٹ تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا تو میں نے ریکویسٹ کیا کنڈیکٹر صاحب سے ڈرائیور صاحب سے آپ ایک مرتبہ ان سے بھی بات کیجیے ڈرائیور صاحب سے ان سے ہم بات کیے تو انہوں نے سیٹ کو چینج کر دیا اس کی آپ بات کیجیے ڈرائیور صاحب پلیز آپ ڈرائیور صاحب سے بات کر کے ہم کو بتا دیں ٹھیک ٹھیک او کے سر